नमस्कार हाथ पाँव में दर्द कर रहा है घुठने में दर्द कर रहा है बहुत परेशान हूँ बुखार वुखार हाँ अरे अभी टाइम नहीं है हमको रिपोर्ट निकलवाने का ना जाँच ऊँच करवाने का दवा उवा मिल जाता तो कुछ हमको आराम हो जाता उसके बाद हम अपना करते हाँ पेट में पेट में बहुत दर्द होता है कभी कभी ऐसा जोर दर्द करता है रहा नहीं जाता है कभी कभी सर में हाँ तो एक्स रे करवा लेंगे ना उसके बाद पाँव में भी दर्द करने लगता है उम्र तुम्र हो गया है ना इसके लिए और परेशानी हाँ तो वही सोचता हूँ कि अब डाक्टर कब बैठेंगे कब नहीं बैठेंगे कब आएंगे कब नहीं आएंगे हाँ तो वहीं समय से चले आऊंगा तो हमारा जाँच हो जाएगा फिर जो हमको टाइम बता दीजिये उसी दिन चले आओ कुछ राहत के लिए कुछ दवा मिलेगा कि नहीं हाँ तो कुछ दवा भी कुछ हाँ तो वही कहता हूँ कि जो कुछ राहत के लिए दवा मिल जाएगा तो कुछ हमको आराम रहेगा कुछ खाना पीना खा लेंगे परेशानी कुछ दूर हो जाएगी

बांकी जाँच वाँच सब करवा लेंगे हाँ अभी तो कुछ पैसा वैसा का व्यवस्था बना लें हाँ तो पैसा जो है वो देंगे न हम हाँ जो पैसा है और दे देंगे कभी कभी सर में दर्द करने लगता है हाँ पाँव का तो पाँव में जलन जैसा होता है हाँ हाँ बुखार भी हो जाता है हाँ तो वही बोले कि फिर हमको परेशानी ना हो कल परसो में हम आ जाएंगे समय निकाल के कैसो न कैसो कर के हाँ हम दवा खा लेंगे कुछ दो दिन तक राहत रहेगी हाँ तो वही सोचता हूँ कि अभी कुछ डॉक्टर के पास जा के दवा ले लेंगे फिर उसके बाद जाँच ऊँच करवाएंगे चलो नमस्ते ठीक है